जय झूलेलाल चेटीचंड जो मेलो ल लॻंदो आहे जो की ॾाढो सिंधीयुनि जो प्रमुख तोहार आहे इहो मार्च ऐं अप्रैल जे मिड में मल्हाइजो मल्हाइजो वेंदो आहे करोल बाग अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते जीअं करोल बाग थियो पश्चिम विहार थियो पीतमपुरा थियो हेमनानी इस्कूल थियो अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते इयो ॾाढो ई धूमधाम सां चेटीचंड जो तोहार मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें सभिनीनि खां पहिरीं ॾोॾो चटणी दालि पकवान बिह बसर अलॻि अलॻि तरह जा स्टॉल्स लॻंदा आहिनि खाधे पीते जी त ॾाढा ई बढ़िया स्टॉल लॻाइ वेंदा आहिनि सिंधीयुनि जा जीअं कढ़ी चांवर फेमस आहिनि त तव्हांखे साई जेकी ॾिए थूम बसर जा फुल्का ऐं साई भाॼी पुलाव सन्ना पकौड़ा मिर्च जा पकौड़ा बिहु जा पकौड़ा बैंगन जा पकौड़ा स आलूअ जा पकौड़ा सन्ना पकौड़ा हर तरह जी पकौड़नि जी वैरायटी हिन में हिन तोहार में असांखे खाइण लाइ मिलंदी आहे द दिलीअ जे हर कोने मां हर सिंधी हिते हिन खे ॾिण मल्हाइण ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि भाई भाई बंदू असांखे भावरु भेनरियूं मिलंदा आहिनि जेके असां सालन में न मिलंदा आहियूं भाउ भेण जीअं दोस्त यार हूअ हिन मेले में असांखे ज़रूर ॾिसण ईंदा आहिनि मूंखे इहो उन्हनि सां मिली करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॿियो जेको बि ॿुधायां उहो चेटीचंड जे मेले जे लाइ घटि आहे जय झूलेलाल